मां दक्षिण दिल्ली में पियो ॻाल्हायां दक्षिण दिल्ली में तमामु मौसम जो कुझु असांखे ख़बर नथी पए गर्मीयुनि में तमामु घणी गर्मी थींदी आहे कपिड़ा लाइ करे फिटी कंदा आहियूं एसी ऐं पंखो वंखो कुझु कमु कंदो आहे हेतिरी घणी गर्मी थींदी आहे सियारे में त तमामु घणो सियारो आहे हैंड ग्लव्स पाईंदा आहियूं टोपी पाईंदा आहियूं मफ्लर था पायूं ओवर कोट था पायूं पर तॾहिं बि थधि थधि वञण जो नालो नथो अचे बारिश में जे तमामु घणी बारिश थी पए ऐं हर कंहिं अंधि किचड़ किचड़ लॻो पियो आहे पर ठीकु आहे पर असां इन करे ॿाहिरि वञण जो सोचिंदा कानि आहियूं अॼु तक असांखे सभु मौसम जो आनंदु हिते दिल्ली में ई मिली वेंदो आहे सियारे में बि हिते ई अॼु मज़ो ईंदो आहे गर्मी में मज़ो आहे ऐं बारिश में बि मज़ो आहे असांजो तमामु शुक्रु गुज़ारु आहियूं दिल्ली सरकार जो जेको ई साफ सुथिरो रख रखी करे को मछर नथो थिए ऐं तमाम बि घणी साफ़ु सुथिरी रखे करे असां सभिनी जी तंदुरूस्ती वधायूं था